हॅलो हय सांग हय हय सांग ओके लायक आमी केक्स करता सगळे अशे वॅडींग बड्डे आनी सगले आनी प्लस कप केक्स डोनट्स तुमकां ब्रेड जाल्या ब्रेडूय आनी अशे कस्टमायज तुमचे कितें अशे हॅम्पल्स बी ना जाल्यार तसो करता आनी ओके ओके कसली मातशी हा तसलीं कांय कस्टमायज कितें करपा जाय डिटेल धाड म्हज्या वॉट्सॅप हेच नंबर

लायक कसले फ्लेवर मात्शे एक्स्ट्रा दिव आसता हय डिस्कावंट आतां बल् कडरीचेर आमी दितात डिस्कावंट तशें आनी म्हाका सांग तें लायक बेश्टो स्पोन्ज जाय काय क्रिमूय जाय वयर ओके ओके सो तुम ते कस्टमायज जाले म्हाका तुमी धाडूंक शकता फोटो

कस कसो वॅज कांय कितले कितले जाय पडटले तुका टू हंड्रेड बॉक्सीस ओके

ट्री टायर बड्डे केक चॉकलेट वेज नॉन वॅज ओके बरें ना हय हय हय फिफ्टी वॅज जाय आनी शंबर तुका नॉन वॅज जाय कपकेक्स आनीक ती मेन बड्डे केक हा ती बरें आनीक कितें तरी विचारूंक वयतालें हांव

बड्डे केन्ना आसा बड्डे ओके आं हा सो तुका तेज्या पयलीं जाय काय मागीर ओके ओके ओके बरें ओके हांव तें चार तारखाली सगळे रेडी करून दिता आनी लायक तूं म्हाका परत एकदा परत एकदा वॉट्सॅप कर की तुका किदें किदें जाय तें लायक तुका तुवें सगळें किदें जाय तें म्हाका डिटेल सारकें इनफोर्मेशन व्हॉट्सॅप कर हांव तुका सगळें प्रायस तुका डिस्कावंट लावन सगळें प्रायस तुका मॅसेज करता सी यू